हांव जेन्ना खंय भोवंडेक वता म्हजें लक्ष आसता तें थंयचें वातावरण थंय आसपी झाडां जनावरां हांचेर जेन्ना हांव भोवंडेक वता तेन्ना चडशें केमेरा घेवन वतां केमेरा घेवन मागीर म्हाका थंयचे दिसपी जें दृश्य आसा तें केमेरान टिपपाक खूब आवडटा